جب بھی کسی موضوعات پر میں لکھنا چاہتی ہوں تو میں اس کے بارے میں مطالعہ کرتی ہوں اس کے بارے میں خوب غور و فکر کرتی ہوں پھر اس کے بعد جا کر کے میں کوئی بھی موضوع پر لکھتی ہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لکھنا پر مجھے شک رہتا ہے کہ میں اس کو لکھوں یا پھر رہنے دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں جس کا لکھنا ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ دہشت گردی یا تفرقہ وارانہ فسادات والے موضوعات لکھنا پسند نہیں کرتے ہیں جس کے لیے بہت سارے مسائل سامنے کھڑے ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے